वैसे तो कहीं जगह हैं जहाँ पर आप अच्छी तस्वीरें क खींच सकते हैं और मंत्रमुग्ध करने वाली ऐसी कहीं कहीं जगह हमारे क्षेत्र व हमारे आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है जिसमें विशेषकर धूपगढ़ चौरागढ़ चित्तोड़गढ़ और आस पास के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि हिल स्टेशन के रूप में हैं जो कि बड़ी बड़ी श्रेणियों के रूप में हैं और ऐसी श्रेणियों में प्राकृतिक सौंदर्य काफी सुंदर मनमोहक होता है वहाँ पर तस्वीरें लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और ऐसी तस्वीरें बड़ी जीवंत लगती हैं बहुत सुंदर लगती हैं और तस्वीरों के की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ तस्वीरें खींचना मुझे काफी पसंद है और जैसे कि इसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित हैं जैसे दस राष्ट्रीय उद्यान और इकत्तीस अभ्यारण्य हमारे यहाँ पर स्थित हैं